جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ میں نے اپنی اسکول کی پڑھائی کہاں سے کی ہے اور اب میں کس یونیورسٹی میں کس کورس میں پڑھائی کر رہا ہوں تو میں پہلی کلاس سے پانچویں کلاس تک اقراء پبلک اسکول علی گڑھ میں پڑھا ہوں اس کے بعد میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں چھٹی کلاس سے داخلہ لیا اور یہاں پر میں نے بارہویں کلاس تک پڑھا میں نے یہاں پہ بہت سارے مضامین پڑھے جیسے تاریخ میتھمیٹکس سائنس اور اس کے علاوہ اور بھی مضامین پڑھے ہمارے یہاں کے ٹیچرس بہت ہونہار اور قابل ہیں اس کے بعد میرا ارادہ ہوا کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہی آگے کی پڑھائی کروں تو میں نے یہاں کے فورن لینگویج ڈیپارٹمنٹ میں چائنیز کے کورس میں ایڈمیشن لیا اور میں اب یہاں چائنیز میں پڑھ رہا ہوں